हेलो भैया मुझे खाना चाहिए था दो चार लोगो का मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो मुझे खाना चाहिए था थोड़ा सादा खाना भिजवाएगा ज़्यादा तीखा ना हो बच्चे भी यहाँ मेरे आए हुएँ हैं और गेस्ट आए हुए हैं थोड़ा जल्दी कीजिएगा और खाना थोड़ा बढ़ा के भेज दीजिएगा ताकि खाना कम ना पड़ जाए भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा और खाने में थोड़ा मीठा भी भेज दीजिएगा खाना खाने के बाद खाना है मीठा और थोड़ा जल्दी कीजिएगा नहीं तो गेस्ट चले जाएंगे तो फिर खाना खाने का क्या मतलब है भैया थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज़ आप अपने किसी भी वर्कर से ही भिजवा दीजिए जल्दी कीजिएगा